मां पंहिंजे देश भारत देश खां ॿाहिरि वई आहियां अमेरिका बि वई आहियां ऑस्ट्रेलिया बि आई वई आहियां छाकाणि त हुते ॿिनी हंधि मुंहिंजी धीअर रहंदियूं आहिनि मुंहिंजी वॾी धीउ अमेरिका में रहंदी आहे मुंहिंजी नंढी धीउ ऑस्ट्रेलिया में रहंदी आहे त उन्हनि सां मिलण जे बहाने असां वियासीं उते सॼो घुमियो फिरियो हुतां जो इनवाएरमेंट ॾिठो हुतां जो मौसम ते कीअं आहे उते कहिड़े टाईप जा माण्हू रहंदा आहिनि कीअं खाधो पितो खाईंदा आहिनि नओ नओ उतां जो तरीक़ो ॾिठो त ईअं वई आहियां मां ॿाहिरि ऐं ऐं घुमण जे इरादे सां बि ऐं पंहिंजे ॿारनि सां बि मिलण जे लाइ बि इन करे मां ॿाहिरि वई आहियां